गुजरात में अलॻि अलॻि सीज़न में अलॻि अलॻि फ़सुलु उगजंदी आहे जीअं जून खां सितम्बर जो थींदो आहे ख़राबु सीज़न थींदी आहे मूंग जेमें मूंगफली कपास रागी बाजरा मकई चांवर बारिश जे सीज़न में वग़ैरह फसल उगजंदी आहे सर्दी में थींदी आहे टमाटर मूली बैंगन वग़ैरह फसुलु उग उगजंदी आहे ऐं गुजरात में जीअं उंझा जो जीरो फेमस आहे हिते अलॻि अलॻि जॻह जी अलॻि अलॻि शयूं बि फेमस आहे गुजरात में कई जॻह ते गामरनि में तंबाकू जी खेती बि थींदी आहे कपह बि गुजरात में ॾाढी सुठी तरह फ़सुलु थींदी आहे हीअं अलॻि अलॻि सीज़न जी घणेई शयूं ऐं घणेई फ़सुल हिते कर खेड़ू ते रोपंदा आहिनि बाक़ी गुजरात में चरोतर चवंदा आहिनि जंहिंमें बारिश सुठी तरह थींदी आहे चरोतर एरिआ जंहिंमें बि घणे ई टाइप जूं फ़सुलूं जुवारु बाजरी तंहिंखा पोइ वरी जीरो घणे ई शयूं अलॻि अलॻि टाइप जी फ़सुलु उगजंदी आहे